नमस्कार सर जी सर प्रे जितना है जितना स

नहीं सर वार फायर नहीं लगेगी ट्रिक बंग की पता चल गई है

जी सब ले सकते हैं जी सर हैं जो भी

मिलेगा सर